मत्स्य पालन यानी मछली पालन मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमको जो है बहुत सारी बातों को जानना ज़रूरी होता है सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कि कौन सी मछली को कितने मतलब किस तरह के पानी में रखना है कितना पानी होना चाहिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए किस टेम्परेचर में वो जीवित रहेंगी कितने ज़्यादा टेम्परेचर में वो मर जाएँगी जीवित नहीं रहेंगी और हमें मछलियों को किस किस समय पे कब दाना देना है कब दाना नहीं देना है और क्या खिलाना है क्या चीज़ नहीं खिलानी है और सबसे चीज़ कि कौन से मौसम में शुरुआत करनी चाहिए हमें मछली पालन को शुरू करने के लिए और इस जानकारी को हमें बहुत ज़रूरी होता है जानना और तभी हम मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें किस समय में शुरूआत करनी चाहिए और कितने बड़े तालाब में हमें इनको पालना है और उस तालाब की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमें उसमें कितनी मछलियों को रखना चाहिए मछलियाँ ज़्यादा भी ना हों और कम तो हो ही ना क्योंकि कम होने पे तो फिर हमारा व्यवसाय में नुकसान हो सकता है और अगर हम मछलियाँ उसकी लिमिट की हिसाब से तालाब की लिमिट के हिसाब से ज़्यादा हो जाती हैं तो भी नुकसान है क्योंकि फिर मछलियाँ पल नहीं पाऍंगी और समय से पहले बड़ी नहीं हो पाएँगी और मर सकती हैं जिससे हमको व्यवसाय में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और हमें एक जानकारी ये चाहिए कि किस किस समय पे और कब हमें क्या चीज़ उनको खिलानी है क्या चीज़ हमें उनको नहीं खिलानी है किन चीज़ों से हमें उनको बचाना है जिससे हमारी मछलियाँ सुरक्षित रहें और समय पे बड़ी हो जाएँ और हम उनको बाज़ार में बेचकर उसका अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकें और अगर मछलियों में कोई बीमारी आ जाती है अचानक और मछलियाँ हमारी मरने लगती हैं तो हमें उसके लिए भी मछलियों के उचित जानकार के सम्पर्क में समय रहते पहुँचना है और उससे ये जानकारी लेनी है कि इन मछलियों में आई हुई बीमारी को कैसे खतम किया जाए क्या दवाई दी जाए कितनी क्वान्टिटी में दवाई दी जाए और पानी को बदला जाए या पानी को वही रहने दिया जाए मतलब कैसे हमें इस सामने आई हुई परेशानी से बचना है कि हमारी मछलियाँ जो हैं तालाब में सुरक्षित रहें और ऐसा करने से मछलियों की बीमारी फिर समय पे दवाई दे देंगे तो मछलियों की बीमारी ठीक हो जाएगी कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी और मछलियाँ हमारी सुरक्षित रहेंगी फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ी जानकारी एक ये चाहिए कि कितने समय में मछलियाँ हमारी जो हमने तालाब में छोड़ी हैं वो बड़ी हो जाएँगी यानी बज़ार में बेचने लायक हो जाएँगी कब तक हमें उन्हें तालाब में रखना है और कब हमें फिर उनको तालाब से निकाल के बाज़ार तक पहुँचाना है और बाज़ार में बेच के उनसे अपना व्यवसाय जो है और आगे बढ़ाना है फिर हमें जो है और जानकारी ये चाहिए कि किस तरह की मछली कहाँ के सीज़न में मतलब मानसून के हिसाब से क क्षेत्र के हिसाब से कौन सी मछली पालनी है और कौन सी मछली नहीं पालनी है तो उसी जो मछली हमारे क्षेत्र के हिसाब से उचित है मानसून के हिसाब से वो मछली पालने में हमारा फ़ायदा होगा और दूसरी अगर मछली हम पालते हैं तो हो सकता है वो हमारे छेत्र के मानसून के हिसाब से आगे ना बढ़ पाए और वो मर जाए जिससे हमारे व्यवसाय में नुकसान हो तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि हमें इन जानकारियों की जानने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि क्या खिलाना है कब खिलाना है और कौन से प्रकार की मछलियों को अपने क्षेत्र के मानसून के हिसाब से हमको पालना है तो हमारे मत्स्य पालन के व्यवसाय में बहुत ही वृद्धि होगी और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा धन्यवाद